सबसँ पहिले तऽ हमर पहिल उपलब्धि हइ कि हम एक सिङ्गिग सङ्गीतके क्षेत्रमे बहुत अच्छा कएले रहलिए ओहिके वजहसँ हमरा इसकुल हाई इसकुल स्तरपर हमरा पुरस्कार भी मिलल रहलै आओर हमरा ई बातके बहुत गर्व छै कि कमसँ कम कोइ कोइ कौशल होइके नहि बावजूद हम सङ्गीतके क्षेत्रमे अच्छा करै छिए सङ्गीत हमरा लेल बहुत अच्छा हइ सङ्गीतसँ हम अपन माइन्ड दिमाग हमर फ्रेश हो जाइ छै अगर हम कभी भी तनावमे रहै छिए टेन्शन रहै छै घर परिवारके तऽ तऽ हम गानाके सुनि लै छी या फिर अपने मनसँ गा भी लै छिए कभी कभी तऽ हम मोबाइलसँ अब तऽ नया नया डी जे तरहके रिकॉर्ड करैवला भी सिस्टम आबि गेल छै तऽ हम ओसबके वजहसँ अपन तनाव दूर करि लै छिए एहि लेल हमरा सङ्गीत हमर दैनिक जीवनके सबसँ बड़का अङ्ग बनि गेल छै आओर सङ्गीतपर हमरा बहुत ज्यादा गर्व छै आओर इएह हमर उपलब्धि छै